मां पंहिंजे सिहत जी जाच हर महीने कराईंदी आहियां लेकिन हिन दफ़े चैकअप में देर थी वियो आहे त मां पंहिंजो ऑनलाइन बुकिंग कराइणु चाहींदी आहियां जंहिंजे करे मुंहिंजो ऐं सिहत जी जाच बढ़िया सां थी वञे और समय समय ते मूंखे ख़बरु पए अगरि कोई दिक़त आहे अगरि कोई विटामिंस जी कमी आहे त मां उन खे जल्द सां जल्द पूरी करे सघंदी आहियां